चित्रकला चित्रकला हो सगळ्यांचो आवडटो विशय सगळ्यांक चित्र काडपाक आवडटा ल्हानपणां साकून प्रत्येकान चित्र जे आसा ते केन्ना ना केन्ना तरी काडलेंलेच आसा जेन्ना शाळेंत आमी शिकतात तेन्ना आमकां चित्रकलेचो एक वेगळो विशय आमकां शाळें मदीं आसता आनी जो चित्रकला शिक्षक जो आसा तो ह्या विशयांचें ज्ञान जे आसा तें सगळ्यां भुरग्यांक वाटत आसता जेन्ना हें ज्ञान जेन्ना शिक्षक वाटटा म्हणजे चित्रकलां जेन्ना आमी शिकतात तेन्ना आमी सारकीं शिकोवन घेवपाक जाय कारण चित्रकला जी आसा ती सगळ्यांक कडेन आसताच अशीं ना कारण चित्रकले खातीर एक वेगळें वेगळीं प्रतिभा जी आसा ती प्रत्येक भुरग्यां मदीं आसची खूब गरज आसता ही प्रतिभा सगळ्यां मदीं आसना आनी ती सहज प्राप्त सुद्दां जायना जर चित्रकलेची प्रतिभा जर तुकां प्राप्त जावपाक जाय जाल्यार तुवेंन खूब प्रयत्न करपाची गरज आसता चित्रकलेचो अभ्यास जो आसा तो वारंवार करपाची गरज आसता कारण ही जी चित्रकला जी आसा ती एक दोन दिसांनी प्रत्येकाच्या शरिरांत येवप ही खूब कठीण आसा स्वता म्हाका चित्रकलेची आवड आसा पूण म्हाजे कडल्यान तितल्या प्रभावीपणान चित्र काडप जे आसा ते म्हाका तरी शक्य ना म्हणजे जेंचे मदीं ही कला आसता तांणी ती आनीक सुदारपा खातीर रेगुलर प्रेक्टीस जी आसा जेका आमी सराव म्हणटात रेग्युलर रेग्युलर जी सरांव करपाची अत्यंत गरज आसा आनी जर सराव डेली केलो जाल्यारच हे चित्रकला जी आसा ती बरें तरेन करपाक शकतले किंवां फुडाराक जे आसा जर तातूंत कितें कमीपणां आसात जाल्यार ती सुद्दां सुदारपाक शकतात चित्रकलेची वेगवेगळें प्रकार सुद्दां आसात कांय जाणां पेनांन चित्रकला करतात किंवां चित्र काडटात किंवां पेन्सिल वापरून चित्र काडटात किंवां कांय जाण कलरांच्या माध्यमांतल्यान डायरेक्ट कलर वापरून जे आसा जेका आमी रंग म्हणटात रंग वापरून चित्र काडटात किंवां वेगवेगळ्यां प्रकारचीं चित्रां जी आसात ती काडपाची कला जी आसा ती आत्मसाद करून घेवप आनी ती कला आत्मसाद करून घेवन ती कला जी आसा ती बरें तरेन प्रयत्न करुन ती वाडोवप हाजी खूब गरज आसता आनी ही जी आसा प्रयत्न केली शिवाय ते जावप खूब कठीण